जेन्ना हांव बरयतां तेन्ना सगळ्यांत पयलीं हांव कितें करता की एक रफ असो एक कथानक बरयतां मुद्दे बरयतां आनी ते मुद्दे मागीर हांव इलेबोरेट करतां वेवस्थीत मांडटां तांकां एक कथा दिता तांकां एक काल्पनीक नदर दिता गरज पडटा थंय काल्पनीक नदर दिता आनी बरयल्या उपरांत परतून हांव तें वाचतां म्हाका तातूंत कितें तर ऍड करपाक जाय जाल्यार तें हांव हें करतां अशे कितलेशेच फावटी हांव म्हजें बरप जाता म्हजें बरयिल्लें चुकता चुकले म्हणटकीच परत बरोवप जाता अशें कितलेशेच फावटी जाता सगळें बरयवे उपरांत हांव कितें करतां की तपासपाक म्हज्या शिक्षकां कडेन दितां म्हज्या वांगडाचे कलीग्स आसात तांकां वाचपाक दिता म्हज्या भावांक वाचपाक दिता आनी तेंची जेन्ना वाचून जाता तेन्ना ते म्हाका ताचेर प्रतिक्रिया दितात ते म्हाका ताचेर सजेशन्स दितात की कितें येवंक जाय कितें आनी आयल्यार चड बरें दिसतलें आनी ताचे वेल्यान हांव म्हजें लेखन जें आसा तें करता म्हज्यो काण्यो कविता कथा ज्यो आसात त्यो बऱ्यो करपाच्यो यत्न करतां सो हांव बरोवपाचो सल्लो म्हज्या शिक्षकां कडल्यान आनी म्हज्या बरोबर काम करतल्यां कडल्यान आनी म्हज्या घरच्यां कडल्यान म्हज्या बायले कडल्यान हांव सल्ले घेतां कारण ते म्हजे खातीर वाचक आनी वाचकांक हांव साहित्य बरयतां म्हणून हांव तांचे कडल्यान सल्लो घेतां